जय झूलेलाल जय झूलेलाल ॿुधायो भेण छा कमु अथव छा सेवा कयांव तव्हां जी मां बेंक में न चारि तरीक़े सां अकाउंट हूंदा आहिनि सेविंग अकाउंट फिक्स अकाउंट रिकरिंग डिपॉसिट अकाउंट ऐं करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट आम माण्हुनि जे लाइ हूंदो आहे जिन में सेविंग थींदी आहे फिक्स अकाउंट में छा हूंदो आहे के पैसा रखी करे पंज छह साल लाइ भुलिजी वञो ऐं रिकोरिंग डिपॉसिट में छा थींदो आहे कि हर महीने फिक्स तरीक़े सां पैसा विझणा पवंदा ऐं करंट अकाउंट बिज़नेस वारनि जे लाइ हूंदो आहे त तव्हां खे कहिड़ो अकाउंट खोलाइणो अथव सेविंग अकाउंट खोलाइणो अथव त सेविंग अकाउंट जा आहिनि कुझु डॉक्यूमेंट्स हूंदा आहिनि जीअं की आधार कार्ड पान कार्ड तव्हां जा टे फोटो ऐं इतां तव्हां खे चारि फॉम खणी वञिणा पवंदा ऐं तव्हां खे फिलप करे करे खणी अचिणा पवंदा ऐं उन में सॼी तव्हां जी डिटेइल्स हुजणी खपे ऐं आधार कार्ड सां सेम हुजिणो घुरिजे ऐं तव्हां से तव्हां जे आधार कार्ड ऐं पान कार्ड सां तव्हां जो नंबर मोबाइल नंबर लिंक थियल हुजे पान कार्ड कान अथव त तव्हां कढाए छॾियो त तव्हां खे सुठो पवंदव अगरि तव्हां बिना पान कार्ड जे अगरि अकाउंट खोलायो था त तव्हां खे महांगो पइजी वेंदव पान कार्ड कढाइण में तव्हां खे हिकु ॾींहुं लॻंदो ऐं तव्हां हिक हीअं तव्हां अगरि ऑफ़िस में वञी ठाहिरायो था तव्हां खे चारि खां पंज ॾींहं लॻंदा अगरि तव्हां ऑनलाइन ठाहिरायो था त तव्हां जो हिक ॾींहं में थी वेंदव ऑनलाइन करायो त तव्हांजो फटाफट थी वेंदव हिक ॾींहं में थी वेंदव ऐं असांजी मतलबु बेंक में आहिनि स्कीम थी हले के अगरि हाणे तव्हां एफ डी करायो था न त तव्हां खे सत सत टका जेको व्याज हलंदो आहिनि हुनते फीमेल खे अठ टका व्याज मिलंदो अगरि तव्हां हाणे एफ डी करायो था अढाई लख जी ऐं तव्हां खे अढ पंज साल खां पोइ ऐं लास्ट ताईं पंज साल खां पोइ इनजा कुझु फ़ाइदा बि मिलंदा तव्हां जो क्रेडिट स्कोर वधी वेंदो तव्हां खे लोन इजीली मिलंदी तव्हां खे कोई बि कम करणु हुजे त तव्हां सुठी रीते करी सघंदा तव्हां खे लोन वठण में कोई बि तकलीफ़ न थींदव हाणे तव्हां खे पहिरों तव्हां जो छा अथव तव्हां खे सेविंग अकाउंट ई खोलाइणो आहे की फिक्स डिपोसिट अकाउंट खोलाइणो अथव सेविंग अकाउंट ई खोलाइणो अथव तव्हां सॼा सभु डॉक्यूमेंट खणी आया आहियो हा त तव्हां जी उमिरि छाहे अरिड़हं साल खां हेठा आहे की मथे आहे उणवीह साल आहे त तव्हां जो अकाउंट मेजर में ई खुलंदो उन में तव्हां ऐं तव्हां जी मम्मी या तव्हां जा पप्पा नॉमिनी में हुजणा घुरिजनि त तव्हां जा पप्पा जा बि जेका जेका डॉक्यूंमेंट खपनि तव्हां जे पप्पा जी साइन तव्हां जे पप्पा जो फोटो तव्हां जे पप्पा जो मोबाइल नंबर तव्हां खे पानकार्ड अगरि तव्हां हाणे ई हाणे सबमिट करे कयो था त उनते व्याज बि थोरो वधारे मिलंदव अगरि कोई बि तव्हां नॉमिनी गॾु खणी था अचो त तव्हां जो जीअं तव्हां जो पप्पा आहे उनजो तव्हां पानकार्ड अगरि तव्हां हाणे खणी था अचो तव्हां जो अकाउंट फटाफटि खुली वेंदव तव्हां भले हाणे तव्हां जो न हुजे तव्हां पोइ सबमिट कजो पर तव्हां जो अगरि पप्पा जो पानकार्ड कढियल हुजे त तव्हां हू सबमिट करे करे ॿियो फटाफटि अकाउंट खुली वेंदव ठीकु आहे जय झूलेलाल